कपडे धुवप हें एक जोखमीचेंच काम कारण घरांत जितलींं मनशां चड तितलेच कपडेय चड तातूंत मागीर भुरग्यांचे म्हूण कपडे वेगळे धुंवप तशेंच जाणट्यांचे वेगळें थोडे कपडे खार खर रंगाचे तर थोडे कपडे हळव्या रंगाचे थोड्या कपड्यांचो रंग वता आनी थोड्यांचो वचना म्हणून कपडे धुतना ह्या सगळ्या गजालींची काळजी घेवची पडटा वेगवेगळे कपडे वेगवेगळ्या बालदेंत फुगत घालचे पडटात आनी वेगळे धुंवचे पडटात कपडे जर मडवळ खार आनी डिटरजेंट पावडरांत एक वर फुगत घालें जाल्यार कपड्याचो चिखल बेगीन वता आनी चड साबण वापरपाचो पडना चड साबण वापरलो जाल्यार चड उदक लागता अशे तरेन कपडे फुगत घालून धुले जाल्यार सारोवपाक कमी उदक लागतले पूण रंग वचपाचे कपडे मात बाकी कपड्यां मदीं फुगत घालप न्हय कपडे बरे घासले म्हणटकच तीन ते चार फावटी बऱ्या उदकान सारोवपाक जाय जे पातळ कपडे आसतात तांकां चड पिळपाची गरजूय लागना पूण जे दाट कपडे आसतात ते मात बरेच पिळचे पडटात वॉशिंग मशीन वापरल्यार मात चड प्रमाणान उदक नश्ट जाता त्या खातीर हातांत धुले जाल्यार उदक चड नश्ट जायना म्हणून हातांत कपडे धुल्ले बरे